سب سے پہلا پروڈکٹ جو میں نے لیا تھا وہ موبائل فون تھا اس سمئے میں موبائل فون اتنے اینڈرائیڈ یا اس طرح کی ٹیکنالوجی پہ آدھارت نہیں آتی تھی چھوٹا فون ہوتا تھا جس میں کہ فون کو سننا اور کاٹنا رہتا تھا اس میں طرح طرح کے چھوٹے گیم ہوا کرتے تھے موبائل میں انٹرنیٹ کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن پھر بھی اس سمئے تک انٹرنیٹ موبائل میں آ گیا تھا جس کے ذریعے بھی ہم گانے ڈاؤنلوڈ کر لیتے تھے گانے سنتے تھے اور ایک وہ میوزک کا ایک انٹرٹینمنٹ کا الگ ہی سادھن اس زمانے میں ہوا کرتا تھا موبائل فون ایک اس طریقے سے کرانتی جو موبائل فون جو ایک بدلاؤ لے کے آیا ہے وہ دو ہزار پندرہ کے بعد سے لے دو ہزار پندرہ کے بعد سے طرح طرح کے اینڈرائیڈ فون آنے شروع ہوئے جس سے کہ گیم ہوا یا الگ الگ طرح کے انڈسٹریوں میں ایک الگ الگ الگ طرح کا ایک بدلاؤ آنا شروع ہو گیا موبائل فونوں نے ایک دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا بوری طرح سے بدل دیا موبائل فون نے آج کے دور میں ایسا چیز بن گئی ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے چوبیس گھنٹے وہ انسان کے ساتھ رہتا ہے جس سے کہ وہ استعمال کرتا ہے فون پہ بات ہو گئی ہو بہت ساری چیزیں رہتی ہیں جو موبائل فون میں آتی ہیں